आत आतांची लग्नां खूब इंट्रस्टींग आसात एका परस एका परस एक एक भशेन लोक लोक लग्नां करतात खूब लग्ना भितर लग्नच अशें न्हय तर ऑर्केस्ट्राय बी थंय जाता म्हणजे लोक सोंगा म्हणटा डांस करता डांस एक खूब ट्रेंडींग जाल्लो आसा लग्नांनी संगितूय बीन जाता हातूंत फेमस अशी सोंग्सां सजेस्ट करपाक म्हणजे लंडन ठुमकदा आज सजिया नजदेने सारे दिन शग्ना दा पंजाबी वॅडींग सोंग्स काला चश्मा हीं सोंगां घेवन लोक डांस करतात